हलो आप स्विग्गी से बात कर रहे है हाँ मुझे एक महत्वपूर्ण ऑडर आपसे करली थी क्या है कि मुझे हरिराम होटल से रेस्ट्रॉन से मुझे खाना चाहिए था जो कि बिना मतलब प्याज और लहसुन के बना हो उस प्रकार के खाना मुझे चाहिए था तो अगर आप वहाँ से मेरे लिए चावल और डाल और कुछ सब्जी वगैरह हो सका तो अगर आप ला सकते है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी तो हमारा घर कहाँ पर मतलब आप जानते है जोधपुर की अजर की गाँव में है मतलब हमारा घर जोधपुर की अजर की जो पेड़ के नीचे वहाँ पर हमारा गाँव गाँव है और अगर आप आकर दे सकते है तो में बहुत आपको धन्यवाद बताऊँगी हाँजी मैं रखती हूँ